नमस्ते भैया नमस्ते हमारी लड़की की शादी है एक अच्छा सा बेड दिखाइए एक अच्छी सी क्वाल्टी की दिखाइए सर लकड़ी की जो मज़बूत पड़े उस लकड़ी का बनवाइए हाँ सर बबूल का बनवाइए क्योंकि वह ओ ओ उससे मज़बूत लकड़ी और कहाँ है और सेट है तो बनवा दीजिए बेड कुर्सी और सोफा और अलमारी यह सब बनवा दीजिए हाँ सर ज़्यादा महँगा वह और सस्ता उतना नहीं चाहिए देखने में कैसा जी बोलिए हाँ बना दीजिए बबूल का ठीक है पैसे का आप देख लीजिए हिसाब कर लीजिए कब तक मिल जाएगा सर दो तीन दिन हमसे कुछ हमसे कुछ एडवांस पैसे ले लीजिए और बनवा दीजिए ठीक है सर अच्छी क्वाल्टी का बनवाइएगा और हम और कुछ बनवाना चाहते हैं तो आप कल बात कीजिए नमस्ते सर